हमारे भारत देश में जब भी एक शिशु जन्म लेता है तो उसके पहले वर्ष में काफ़ी सारी क्रियाएँ होती हैं काफ़ी सारे विभिन्न फंक्शन्स होते हैं सबसे पहले उस शिशु का नामकरण किया जाता है जो हर बार उनकी बुआ करती है नामकरण के पश्चात सारे घरवाले परिवार वाले समाज वाले मिलने आते हैं घर पर हमारे देश में एक अनोखा कार्यक्रम होता है जो कुछ लोग करते हैं सब नहीं करते उस कार्यक्रम में जो नवजात शिशु है उसको खिलौने मिले हैं उसको जो भी उपहार मिले हैं जो भी जन्म के बाद उसको दिया गया है दूसरों के दूसरों से उसको एक ठेले पे डाल के और हाथों में लेके उसके परिवार वाले एक छोटा सा जुलूस निकालते हैं ये जुलूस कम से कम एक किलोमीटर से लेके पाँच किलोमीटर तक होता है जितना बड़ा परिवार हो या जितना बड़ा समाज हो उस हिसाब से बाकी ये तो एक अनोखी क्रिया हो गई बाकी हमारे देश में जब भी एक शिशु जन्म लेता है तो पूरे घर में उत्सव का माहौल रहता है पूरे घर बिल्डिंग सब सजा दिए जाते हैं और जन्म के पश्चात ही एक कार्यक्रम होता है जिसमें भोजन भी मिलता है इसमें एक केक कटवाया जाता है कि हमारे घर एक नन्ही परी आई या बेटा आया अगर लड़की आती है तो उसको लक्ष्मी जैसे नवाज़ा जाता है और अगर लड़का आता है तो उसको सूरज जैसे नवाज़ा जाता है